पयले सुवातेर हांवे पुस्तकाचें नांव आसा गोपाळ काला आतां हें गोपाळ काला जें पुस्तक आसा तें संत परमपूज्य श्री कलावती आईन बरयिल्लें आसा ह्या पुस्तकांत सगळ्योच मेळोन णव्या णव कथा आसात भितर पोवपाक गेल्यार ह्यो कथा शौर्याच्यो आसात बुध्दीचातुर्याच्यो आसात आनी प्रसंगा वेळार कशें वागचें हेचे वागणुकी हेची संबंदीत सगळी कायदी ज्ञान जें आहा तें ह्या पुस्तकांत सगळें दिल्लें आसा आतां पुस्तका विशीं सांगचें जाल्यार सगळें की हे पुस्तकांत पयलीं जी कथा आसा ती गणपतीची आसा आतां परमपूज्य कलावती आईन हे पुस्तकाचें नांव गोपाळ काला कित्याक दिलां तर कालो केल्लो आसा हितूंत भितर हे आतां कालो म्हणटात तेन्ना कितें म्हणटात आमी की सगळें एकठांय जातात तश्यो हे पुस्तकांत भितर तर तरेच्यो ज्यो गोष्टी आहात काणयो बुध्दीचातुर्याच्यो आसात मागीर आमी हुमाणीं घालतात तेजी आसात आनी खंयच्या प्रसंगा वेळार कशें वागपाचें तें आसा मागीर बौध्दपर कथा आसात ह्या सगळ्यांचें मिश्रण हितूंत भितर केल्ले कारणान तेका गोपाळ काला अशें म्हणील्लें आसा पयली सुवातेर देवादिकांची गोष्टी म्हणून गणपतीची गजाल इतून सांगिल्ली आसा पयल्यो तीन गोष्टी ज्यो आसात त्यो गणपतीच्यो आसात गणपतीक कशें तरेन वरदान मेळ्ळें गणपती हो कसो तयार जालो तें सांगलां तेच्या उपरांत गणपतीची भक्ती कोणी कशी केली आनी तेका कशें फळ मेळ्ळें आतां पय दुसऱ्या तिसरी जी कथा आसा तिसरी चवथी कथा आसा तितूंत भितर गणू नांवाचो जो भुरगो आसा ताका आवय आवय आहा बापूय ना गरीब घराण्यांतलो तो भुरगो आणी सगळे लोक चवथ मनयतात पूण हेजें घर सामकें मोडकें सामकें एके झोपडेन हो रावतालो तेजे वांगुडचे भुरगे म्हणटात आरे गणू तुज्या घरांत म्हणपा लागले चवथ करिनात कांय रे तुमी तो म्हणटा की खबर ना म्हाज्या आवयक हांव विचारून सांगतां म्हूण तो बाबडो घरा येता आनी आवयक म्हणटा की आवय आमी गणपती गे कित्याक पुजीनात तेन्ना तेजी आवय म्हणटा की शाण्या आमची परिस्थिती गरीब आनी गणपतीक जाय तशें तेची सेवा आमच्यान घडची ना ताका तरे तरेचें कितें कितें लागता म्हूण आमच्यान तें जावंचें ना म्हुणून आमी गणपती पुजीनात तूं व्हड जातलो तेन्ना मागीर आमी कितें करया गणपती पुजया तो म्हणटा ना ना सगळे लोक पुजतात आमी पुजया आवयक विचारता तुजे कडेन कितके पयशे आसा आवय सांगता म्हाजे कडेन फक्त तीन पयशे आसात हें आयकून तो जो गणू आहा तो मोठ्या मोठ्यान ताळ्यो वाजयता आनी कित्याक ताळयो वाजयता तो म्हणटा बरें जालें तीन पयशे म्हाका दी एका पयश्याचो आपूण गणपती हाडटा एका पयश्याचें तेल हाडया गणपतीक दिवो पेटोवंक आनी उजवाती हाडया आनी एका पयश्याक आमी नाल्ल हाडया आनी साखर हाडया आनी अशें करया आनी चवथ करया आमची बरें म्हणटा आवय आशिल्ले तितले तीन पयशे काडून दिता आनी एका पयश्याचो तो बाबडो गणपती घेवन येता तेल वाटेर येताना तेल आनी उजवातींचो पुडो घेवन येता आनी तिसरे सुवातेर तो नाल्ल घेवन येता आनी घरा कडेन ते गणपतीक पाटार बसयता हाडून इल्ल्याश्या आपणाल्या झोपडेंत आनी आवयक म्हणटा की आवय आमचे कडेन तर इतके पयशे ना की आमी गणपतीक कितें बरें खावपाक दियात म्हणून हो नाल्ल फोडया आनी हें खोबरें जें आसा तें साखर घालून आमी गणपतीक नैवेद्य म्हणून दिवया तशें म्हणटकीर आवय म्हणटा बरें तुका जाय तशें कर पूण गणू हो ल्हान आशिल्ल्या कारणान तेच्या मनांत की गणपती बाप्पाक म्हणटा गणपती बाप्पा आमी गरीब आनी आमचे कडेन इतको पयसो ना म्हणून आमच्यान जाता तशी आमी तुजी सेवा केल्या आतां हें गुळ खोबरें खावन खोबरें साकर खावून जर तुज्या पोटांत जायता आनी राती कडेन तुका जर परसा कडेन वचपा पडत जाल्यार तूं कितें रे करतलो म्हणून आवय कडेन तो पयता तेन्ना आवय म्हणटा आवयकूय कळ्ळें की म्हाजो भुरगो ल्हान आसा म्हूण ती म्हणटा की बाबा तूं कांय टेन्शन घेयनाका करनाका गणपती ज्या जाग्यार बसला थंयसल्ल्यान पांच हात पयस एक कड्डो काड

आणी गणूय बी त्या गणपती हुजीरूच मुखारूच न्हिदता राती पांच पावटी गणू उठ्ठा आनी परतो परतो तो कुडको काडून पयता की गणपतीक पोटांत जालें कांय ना सगळें वेवस्थीत आसा कांय ना हें सगळें राती रातभर गणू न्हिदोंक ना सारको पूण हें तेजें पळोवून गणपतीक दया येता आनी तो जो कड्डो काडिल्लो तो सगळो तो भांगरान भरून उडयता सकाळी जेन्ना गणू उठ्ठा तेका फांतोडेर बाबड्याक दोळो लागता पूण जेन्ना मागीर उठ्ठा तेन्ना आवयक आपयता आनी आवयक म्हणटा आवय म्हणटा हें कितें गे तेणें केन्ना भांगर पळोवंक नासलें आवय म्हणटा आवयच्या दोळ्यांत दुकां भरतात

आनी तुवें गणूक आनी तेच्या मुखार येवपी पिरायेक पिळगेक उरतलें इतलें धन दिलें मागीर ही कथा हांगाच सोंपता पूण हे कथेंतल्यान कितें बोध घेवचो आसा की आवय आवय कडेन तीनूच पयशे आशिल्ले पूण आवयन फाटलो विचार करुना की फाल्या बाबा आपूण कितें करतलें तर हे गजालीचेर आवयन कितें केलें की तीन आशिल्ले तिनूय दिवन उडयले तशें हांगा आमी शिकपाक आहा की आमी देवा खातीर तीन म्हणल्यार कितें तन मन आनी धन हें देवाक आमी दिवूंक जाय जाल्यारूच देव आमकां मागीर आपणालें सगळें दिता तर अश्यो प्रकारच्यो हर एक गजालीचेर सखोल अर्थ म्हळ्यार एक फावटी वाचतकीर पुस्तक वरभर मनोरंजन अशें दिसता पूण आमी जितके फावटी हें पुस्तक वाचत तितके फावटी आमकां ह्या प्रत्येक काणयेचो वेग वेगळो अर्थ आमकां हांगा पळोवंक मेळटा म्हणून ही हें जें पुस्तक बरयलां हितून सगळ्योच अठ्याण्णव काणयो आसात सगळ्योच आनी ह्यो अठ्याण्णवूच काणयो कित्याक बरयल्या शंबर कित्याक बरोवंक ना जाल्यार परमपूज्य कलावती आई म्हणटा की णव प्रकारच्यो भक्ती जेन्ना करता तेन्ना आठवो मेळटा म्हणून त्यो अठ्याण्णव बरयल्ल्यो आसात आनी ते खातीर हें पुस्तक सगळ्यांकूच उपयोगाचें आसा खंयच्या गजालीचेर कितें करपाक जाय म्हणल्यार हें पुस्तक आमी चातुर्याच्यो बुध्दीच्यो कित्याक घेतात तर भुरग्यांनीय बी तशें वाचचें पंचतंत्र कित्याक बरयला तर भुरग्यांनी मुखावेले पिरायेन तशें वागचें तशे हर एक तरेचे गूण ह्या पुस्तकांत घालून दिल्ले आसा म्हणून हें पुस्तक म्हाका खूब आवडटा ह्या पुस्तकांतल्यान जगा भितर कशें वावरप कोणा कडेन कशें उलोवप हे बद्दल हांव शिकलां ह्या पुस्तकांतल्यान म्हाका ग्यान प्राप्त जालां ज्ञान मेळ्ळां आनी हें ज्ञान हांव हेरांकूय सांगतां खंयचोय प्रसंग येलो की त्या प्रसंगाचेर कशें वागपाक जाय हें पुराय ज्ञान म्हाका हे पुस्तकांतल्यान मेळ्ळां देवा देवा कडेन कशें वागपाक जाय देव म्हणल्यार कोण संत म्हणल्यार कोण तेंचे कडेन कशें वागूंक जाय तेंचे कडेन वयताना कशें वचपाक जाय कोणाचें मन कशें दुखोवंक जायना कोणा कडेन कशें उलोवपाक जाय खंयच्या जाग्यार वयतकीर कशें वागपाक जाय संवसार कसो बरो करूंक जाय अभ्यास कसो बरो करूंक जाय हेचेर इच बारीक बारीक गजालीचेर ह्या पुस्तकांत काणयेच्या माध्यमांतल्यान परमपूज्य कलावती आईन बोध केल्लो आसा आनी हो प्रत्येक मनशाक फावो जायसर असो हो बोध आसा